घुमयकेलिए जाए छिऐ सिटी काली मन्दिर जेकि लाइन बाजारसँ बहुत आगे छै वहाँ मन्दिर छै वही जाइत छिऐ पूजा उजा करएके लिए घरसँ बहुत दूर छै आओर जैसेकि पार्क उर्क जाइत छियै घुमय तुमयकेलिए पार्कमे छोरवा रहैछे ई सबके वजहसँ घुमै लए जाइत छिऐ आओर मन्दिर सिटी काली घुमय केलिए जाइत छिऐ जेनाकि सिटी एतय सिटी काली यहाँ होय गेले पूर्णियाँमे लाइन बाजारके पास वहाँ जाइत छिऐ आओर दूसरा कामाख्या स्थान जेकि कामाख्या स्थान मन्दिर जाइत छिऐ जैसेकि पूर्णियाँमे बहुत पूर्णियाँमे जैसेकि पूर्णियाँमे छै होटल लेकिन होटल वोटल नहि होटल वोटल नहि जाइत छिऐ बस खाली दोस्त सबकेँ साथ घुमेके लिए पार्क उर्क जाइत छिऐ और मन्दिर वन्दिर जाइत छिऐ बस आओर कहीं नही जाइत छिऐ घुमय वूमय केलिए पार्क जाइले आओर मन्दिर जाइत छियै बस